ٹیکنالوجی نے ملازمت میں بہت دروازے کھولے ہیں جس کی وجہ سے لوگ کافی زیادہ ملازمات پا رہے ہیں جیسے کہ اگر ٹیکنالوجی سے جو ملازمت کے دروازے کی اگر بات کی جائے تو جیسے یو ٹیوب ہے وہاں پہ کافی لوگ آ رہے ہیں جو اور خطّوں میں کچھ نہیں کر پاتے ہیں وہ یو ٹیوب سوشل میڈیا وغیرہ پہ جاتے ہیں وہاں پہ ان کو کافی اچّھا پیمنٹ ملتا ہے کافی اچّھی سیلری رہتی ہے اور جو تکنیکی ڈگریاں ہیں جیسے کہ سی ایس سی ہو گیا بی ٹیک میں بی ٹیک سی اے سی سے کرنا یا ای سی ای سے کرنا یہاں سے آپ کے کافی سارے دروازے کھلتے ہیں کافی اونچی رقم بھی ملتی ہے آپ کی تنخواہ جو رہتی ہے وہ کافی اونچی رہتی ہے اس میں اور اس کے بعد لوگ ماسٹرس بھی کرنا پسند کرتے ہیں انہیں ڈگریوں میں اور یہی ٹیکنالوجی نے دیا ہے